ہیلو کیا آپ چاکلیٹ شاپ سے بات کر رہی ہیں میم آپ کے پاس وہ مل جائے گی پانچ سو ایم ایل کی چاکلیٹ آئس کریم چاہیے تھی مجھے اور دو ونیلا آئس کریم کیک دین ڈبل چاکو بار یہ تینوں ورائٹی کی مجھے چاہئیں آپ کے پاس ہیں اوکے اور پانچ سو ایم ایل کی چاکلیٹ دو آئس کریم اوکے تو آپ آپ کی شاپ کب تک اوپن رہتی ہے اور کبھی بند تو نہیں رہتی نا کبھی بھی ہم آئیں مل جائے گی ایکچولی میم پرسوں میرے بھائی کا برتھ ڈے ہے تو مجھے اس کے لیے چاہیے تھی اس لیے میں پوچھ رہی ہوں ہیلو میم میں یہ کہہ رہی تھی میرے بھائی کا برتھ ڈے ہے پرسوں تو مجھے اس کے برتھ ڈے کے لیے چاہیے یہ تینوں ورائٹی اویلیبل ہونی ہی چاہیے آپ کے پاس آپ مجھے بتا دیں پانچ سو تک چاہیے پر آپ مجھے بتا دینا ایکچولی شام کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو شام تک آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ لے آنا ٹھیک ہے اور آپ مجھے بتا دیں کہ ایسے مجھے اوکے اور میں نے نا ہاں آئس کریم کیک اور مجھے ٹوئنٹی تک کے چاہیے یہ کیک ہے نا ٹوئنٹی پاؤچ چاہیے ٹھیک ہے اوکے اوکے بٹ اس پہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ سر اتنے سارے لے رہے ہیں تو تھوڑا ڈسکاؤنٹ تو ہوتا ہی ہے آپ بتائیے کہ کتنے تک کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا ٹوئنٹی روپیز اوکے اوکے اوکے تو آپ مطلب تھوڑا دیکھیں ٹین پرسینٹ کی چھوٹ مجھے دے سکتے ہیں تو میم ایسے بھی اتنا تو ہوتا ہی ہے ٹین پرسینٹ اوکے اوک تھینک یو پھر میں آ کے لیتی ہوں